मोबायल इल्ल्याकच्यान आज काल आमकां न्यूज ऑनलायन मेळटा आनी हॉस्पिटलान बुकींग करपाची आहा जावं रेल्वे बुकींग वा एरोप्लेन फ्लायट बुकींग आहा ती पसून ऑनलायन जातात ए आय एलॅक्सान आमकां हे फुडें स्कुलान वा हॉस्पिटलान रोबोट रोबोटाचो वापर पळोवपाक मेळटलो अशें म्हाका दिसता